ना हमानायाव जोङो गिबियाव दैज्लांनिफ्राय बाहायजेननाय जायो गिबियाव जोङो दैबाना जायोब्ला जों दैमा बा बिलोफ्राव माखासे ना बोखांनो थाखाय सिपजाल बा लाबजे बिनि थाखाय गोनांथि जायो आरो जों आलि बायदिसिनाफोराव सानो थाखाय खखा सेन बेफोरखौ जों बाहायो मानोना ना हमनायाव दैबाना जायोब्ला जोङो लाबजे बा सिबजाल बा आस्रा जे बेफोरनि गोनांथि जायो दा बेफोरखौ बै नाफोरखौ मोननो थाखाय जोंनो बैफोर माखासे आयजेंफोरखौ नांगौ आरो जोंहा बर' माहारि हिसाबै जों गोदो गोदायनिफ्रायनो ना हमनायाव बाहायबोयो जेखाइ आरो जेंगाय जेखाइ जेंगाइजों लोगोसे आरो जोंहा ना लानो थाखाय खबाइ नांगौ दा बेयाव बै जेखाइ आरो खबाइजोंनो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारिया बेबायदि मोनसे नेम बा आसार खान्थि दङ जों बेयावहाय बेबायदि आगजुखौ बाहायनानै जों नाफोरखौ हमहैयो आरो लोगोसे जोङो माब्लाबा समाव दै रानलाबायोबा हाखर हालायाव थांनानै जों जेंगाइ बा जेखाइजोंबो जों गुरनानै जों बैफोर नाफोरखौ हमनाय जायो बेबायदिनो जोंनि माखासे बर' आइजो बा बर' बिमाफ्रा बै जेखाइ एबा जेंगाइजों गुरनानै लाबोयो आरो बेखौनो जोङो गोबां बिबांनि बा बुरजाद्राय मोनोब्ला न'आव जानो हास्लाबैखौ अभार जानायखौ जों बाजारावबो लांनानै फानहैनाय जायो बेबायदिनो जोङो नाफोरखौ बेबायदि आदब खायदाजों जोंनि बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जिथु नेम खान्थि बा आसार खान्थि बेबायदिजों जोङो बे नाफोरखौ हमनानै लाबोनाय जायो बा मोनजानाय जायो मानोना जोंहा ना हमनायाव गोबां आयजें बा मुवाफोरनि गोनांथि जायो दा बेयाव जों आखाइजों आखाइ गोजायैथ' जों नाखौ हमनानै मोना मानोना माखासे मुवा नङाबा जों आखाइ गोजायै थाङोबा बैफोर नाफोरखौबो जों दामग्रोमला बायनानै मोनजोबनो थांला जि मासे मानै मोनगोन बेखौल' मोनगोन नाथाय जेंगाइ बा जेखाइ बेफोरखौ जोंनो नांथारगौ बे नङाबानो जोङो बै नाफोरखौबो जों मोननो हाया लोगोसे जोङो माखासे दैमाफ्राव दैमाफ्राव जोङो आस्रा जेफोरजोंबो जों सारनानै मोनबोयो दा बेफोरबायदि मुवाफोरखौ सोरखारि बिथिंनिफ्रायबो आस्रा जेफोरखौ हरोबा बा बिलाइ लायोबा गोबां सुबिदायाबो मोजां जायो मानोना बाजारफ्राव बायनो थाङोबा नैरोजा थामरोजा बेफोरनिबो गोबां बिबांनिबो बेसेननि मुवाफोर दङ आरो बेजों लोगोसे जों बर' माहारि हिसाबै माब्लाबा जोङो हाखर हाला गिदिरफोर दङ बा बेयावहाय नाया गोबां बिबांनि ना दं दा बेफोरखौबो जोङो माखासे सिल' फाम बा मथर बाहायनानैबो जों बैफोरखौ सारनानै जोंहा बै नाफोरखौ हमनायनि मोनसे हुदा बा आखु दंबोयो दा बेखौनो जोङो बेबायदि रोखोमै जों बै नाफोरखौ हमनानै जोङो जानाय जायो बेबायदिनो आरोबाव जेंगाइ एबा जेखाइजोंबो गोबां हाखर हालाफ्राव गुरनानै बा हमनानै लाबोनो हायो मानोना बेयाव बेबायदि रोखोमजोंनो जोङो साम'नो खांख्राइनो माब्लाबा खुसियानो गांजेमा खांख्राइ नाना रोखोमनि जों नाफोरखौ जों जेखाइ जेंगाइनि हेफाजाबै जों मोनजानो हायो मानोना आरोबाव सिबजालजों जोङो मोनसे समावल' जों मोनजायो बे दैज्लां सम जि समाव लुंगाफारा बा ओरैफार ओरैफार लोमगुलायनाय दैबाना जागोन बै दैबाना जानाय समावल'सो जोङो बै सिबजाल बा लापजेजों जों बे नाफोरखौ बेजोंलसो जों मोननाय जायो दै रानोबा जोंहा बै सिब जाल बा लाबजेन बेफोरनि गोनांथि गैया जाहैलायबाय फारसेथिं जोंनो नांगौ जाहैलायबाय आस्रा जे होनो बे आस्रा जेयाबो दै रानोबा जोंनाव खामानि होयो आरो लोगोसे जेंगाइ बा जेखाइ बिसोर बेफोरखौ लानानैनो जोङो माखासे बै नाफोरखौ जोङो हमनानै जों जानो हानाय जोंनाव खेपासिथि दं बेनो जोंनि बर'नि गोदो गोदाय आबै आबौनि मोनसे आखु एबा हुदा जानानै थालांबाय